साढ़े इद्धर रिसोर्सेज एह् ऐ सिर्फ इ'यै एफर्ट करदा ऐ कि जेल्लै अहें स्कूल कॉलेज जाना होऐ ते सानूं की बड़ी नै तकलीफ होंदी ऐ कि केह्दे बजह् नै तकलीफ होंदी ऐ कि सानूं गड्डियां निं मिलदियां ऐं ते सानूं गड्डियां मिली दियां जि'यां दिक्खो इसी सारे क्लॉस लग्गनी होऐ नौ बजे असें उ'त्थें पुज्जना दस बजे कि केह्दी बजह् नै पुज्जा ने दस बजे कि सानूं गी ओह् निं होआ दा कि सानूं गड्डियां निं मिला दियां ऐ ओह्दे बजह् नै दस बजे पुज्जने होने आं कॉलेज ते जेल्लै साढ़े फिर शॉर्टेज केस निकली जंदे ऐ सानूं आखदे कि तुस लेट पुज्जा दे जेल्लै अस दस बजे पुज्जने आं फिर साढ़ी इद्धर क्लॉस जेह्ड़ी मिस होई दी होंदी ऐ ते फिर आखदे केह्ली पुज्जे ते अस जेल्लै सनाचै की साढ़ी गड्डियां जेह्कियां ते ओह् सानूं नेईं मिलियां टैमां दियां सानूं ऑटो नेईं मिलदे टैमां दे ते फिर आखेआ की नेईं ओह् साढ़ा जकीन निं करदे हैन फिर एह्दी बजह् नै साढ़े शॉर्टेज केस निकली जंदे न साढ़े शॉर्टेज केस निकलदे ऐ फिर साढ़े पेपर निं लैंदे फिर रोल नम्बर निं दिंदे सानूं कि तुसें छुट्टियां मारी दियां तुस टैमां दी क्लॉस निं लान्ने होने तुस टैमां दा कॉलेज निं आने होने अस ते टैमां दे घरा कॉलेज आई दे होने आं ओह्दे च साढ़ी गलती कोई निं ऐ गलती ऐ की एह् जेह्ड़ी गड्डियां गै जेह्ड़ियां निं टैमां दियां थ्होंदियां की जे सानूं ऑटो निं टैमां दे थ्होंदे ओह्दी बजह् कन्नै अस जेह्ड़ा लेट होई जन्ने होने आं जेल्लै अस लेट होइये ते फिर केह् आखी केह् करी सकदे फिर अस लेट कॉलेज जाना फिर दिक्खो ते साढ़ी क्लॉस जेह्ड़ी मिस होई दी होंदी ऐ ओह्दी बजह् कन्नै बच्चे ऐ जेह्ड़े ऐ लोग ऐ जेह्ड़े लोकें जि'नें बड़ा जरूरी कम्म करना होऐ ते उ'नें गी गड्डियां नेईं मिलदियां उ'नें जेल्लै कुदै बड़ा ई जादा जरूरी कोई कम्म करन जाना होऐ ते बड़ा उ'नें जॉब उप्पर जाना होऐ ते उ'त्थें बी निं टैमां दे पुज्जी सकदे कुसै बचैरे ने हॉस्पिटल जाना होऐ कुदै दस्सन जाना होऐ ओह्बी टैमां निं पुज्जी सकदे ऐ ओह्दी बजह् नै कि जेह्ड़े लोग मरी जंदे जिं'दी डेथ होई जंदी ऐ ते ओह्दी बजह् कन्नै मतलब की उ'नें बी बड़ा नुकसान होंदा ऐ कि सानूं गड्डियां निं टैमा दियां मिलदियां बस्सां टैमा दियां निं मिलदियां जेल्लै बस्सां टैमा दियां निं मिलन जे जम्मू च पढ़दे ऐ बच्चे जेह्ड़े कॉलेज जंदे ऐ पढ़न स्कूल उ'नें बी टैमा दियां निं थ्होंदियां ऐं गड्डियां फिर उ'त्थें बी लेट होई जंदे उ'त्थें बी शॉर्टेज केस निकली जंदे ऐ ते जेह्के सानूं मतलब की बड़ा गै इफेक्ट करदा साढ़े उप्पर एह् ते गड्डियें बजह् कन्नै ते जि'न्ने बचैरें अपने कम्म करने होंदे जिं'दे कोल चलो बाइक होंदी ऐ उ'नें बी चलो होंदा तकलीफ ओह् क्योंकि जेह्ड़ी ट्रैफिक होंदी ऐ होंंदी उ'नें ई बी तकलीफ ऐ मगर जादै होंदी जि'त्थें गड्डियें बस्सा उ'नें ई बड़ी टैमा 'र नेईं थ्होंदियां जेह्ड़े बचैरे ग्रांऽ बिच रौह्ने आह्ले आं उद्धर गड्डियां नेईं ऐ ग्रांऽ बिच जेह्ड़े रौह्ंदे ऐं ना उद्धर गड्डियां निं आंदियां हैन इ'न्नियां ठीक ऐ नी उद्धर गड्डियां निं आंदियां हैन ऑटो निं आंदे टैमा दे जे गड्डियां होन बी उ'त्थें टैमा दी निं आंदियां जेल्लै थ्होंदियां गड्डियां ओह् ते बड़ा इ'यां अपनी मर्जी कन्नै चलदे बल्लें बल्लें चलदे बल्लें बल्लें चलदे अपनी मर्जी नै चलदे क्योंकि उ'नें पता ऐ इ'त्थें कोई पुच्छने आह्ला निं ऐ सानूं अस जेल्लै मर्जी चलचै ते उ'नें इ'यै निं पता की जि'त्थें बिच जरूरी कम्मै र जाने आह्ले जेह्ड़े बैठे दे ऐ ते उ'नें लेट होआ दे ओह् एह् निं सोचदे ऐ की ओह्दी बजह् नै जेह्ड़े लोक लेट होई जंदे ऐ कोई जरूरी कम्म करन जाना बड़ा जरूरी कम्म होंदा बिजनेस जि'न्न करवाए दा होए ते मतलब की बड़ा जादा लेट होई जंदे ऐ ओह् ते ओह् केह्दी बजह् कन्नै होंदा ऐ कि गड्डियें दी बजह् कन्नै होंदा ऐ की सानूं गड्डियां निं टैमा दियां थ्होंदियां ऐ ओह्दा बड़ा बड़ा बड़ा ई जादा इफेक्ट पौंदा लोकें उप्पर ते में इ'यै आखना चाह्न्नी आं फ्ही जि'यां असें कुदै घूमन जाना होऐ छुट्टियां कट्टन जाना होऐ जेल्लै छुट्टियां कट्टन जाना होऐ सानूं जम्मू च ते ऐसा कोई एरिया निं ऐ साढ़े इद्धर कोई एरिया निं ऐ कि जम्मू आह्ली साइड कुदै बाह्र जाना होऐ ते अस लद्दाख चली जन्ने होने आं कश्मीर चली जन्ने आं फिर बाह्वे आह्ली माता फिर इक बाह्वे आह्ली माता होई उ'त्थें बी अस घूमी सकदे उ'त्थे बीं घूमने तै जगह् शैल ऐ कन्नै माता दे दर्शन होई जंदे ऐ फिर कश्मीर जन्ने रौह्ने आं उ'त्थें बी ठीक ऐ फिर कश्मीरी ड्रेस पाने आं कश्मीरी जेह्के लोग ठीक ऐ ते जम्मू च ते मैक्सीमम साढ़े इद्धर ग्रांऽ च ते ऐ निं ऐ कि जम्मू च कुतै बाह्र जाना उ'त्थें मिली जंदी बड़ी जगह् दिल्ली जाओ घूमन दिल्ली जंदे ऐ लोग घूमन फिर कश्मीर चली जंदे लोग घूमन फिर राजस्थान बाहर जंदे घूमन असें बाह्र ते बड़ी जगह् जेह्ड़ी घूमने आह्ली ऐ उ'त्थें चली जन्ने होने असें ताजमैह्ल जाओ मतलब की बड़ा शैल इ'यां घूमने आह्ली जगह् ऐ बाह्र बाह्वे आह्ली माता वैष्णो देवी कटरा आह्ली साइड वैष्णो देवी उद्धर जाओ ऐ बड़ी अच्छी अच्छी जगह् घूमने बास्तै ऐ उ'त्थें ते साढ़े ग्रांऽ बिच ते ऐसी कोई जगह् निं ऐ कि ग्रांऽ च बी कोई घूमी सकदे ऐं अपने इद्धर दे विलेज़ च अस घूमी निं सकदे ऐं क्योंकि ऐसा कुछ बने दा गै निं ऐ इ'त्थें बाह्र बने दे ऐ बाह्र अस घूमी सकदे ऐं बाह्र असें फिरी टुरी शैल सकदे ऐं ते होर असें बस में इ'यै आखना चाह्न्नी आं